जोंहा ओरैनो टेपनि दैखौ मोनो टेपनि दै मोन्नाया जोंहा माने जों आं हाबा जानायनि जेनेबा बा द' बोसोरनि उनाव माने टेपनि दैखौ जों मोन्नो हादों बिनि टेपनि दैया ओरैनो दायो माने मोजां नङा माने इसिबां साफा नङा थेवबाबो जों सि जोम सुनाय आरियाव बासोन थोरसि लथा सुनायाव माने जों बाहायनाय जायो आरो जेनेबा जोङो दुगैनायावबो जों बाहायो दा माने टेपनि दैखौ मोन्नानै जोंहा इसे सुबिदायाबो मोजां जादों मानो होनबा जोंनि जोंनि गामिनि दैफ्रा माने आइर'न गोनां दै बिनि थाखाय माने टेपनि दैया माने आइर'ना बिदि गैया थेवब्लाबो इसिबां साफा नङा साफा नङाबाबो जोङो माने दा जि जोम सुनायाव माने जोबोद माने सहाय मोनदों आरो दुगैनाय थोरसि लथा सुनाय बिदि बेफोराव माने जों जोबोद सहाय मोनदों दा टेपनि दै मोन्नाया जोंहा माने बोसोरसेसो जाबाय आरो खुनु टेपनि दैजोंनो माने जों बायदिसिना सुबिदाखौ लागोन नंदों जेनेबा दैखौ जाहाथे टेपनि दैया जाहाथे साफा सुफा जानायनि उनाव जों बिखौ आरो लोंनाय आरियावबो जों बाहायनो हागोन दा टेपनि दैनि थाखाय दैखौ मोन्नानै जोङो सुबिदाफ्राबो जेनेबा जोबोद मोजां जादों खामानियाबो जों इसे गोरलै जादों जाहाथे जों माने समाव दैनि थाखाय असुबिदा जायोमोन दा टेपनि दैखौ मोन्नानै जोंहा बहुद खामानियावनो माने मदद मोन्दों जायखौ जों दुगैनायनिफ्राय लानानै थोरसि लथानिफ्राय लानानै जि जोम सि जोम सुनायनिफ्राय लानानै सब खामानियाव जों बाहायनो हादों नाथाय टेपनि दैया दा साखोन सिखोन नङिनि थाखाय जों लोंनो हाया लोंनाय जायाखै उनाव जुदि टेपनि दैया जुदि साखोन सिखोन जायोब्ला जों बिखौबो लोंनायाव बाहायगोन दा नाथाय साखोन सिखोन जायिनि थाखाय जों लोंनाय जाथ'वाखै आरो टेपनि दैखो जेनेबा मोन्नायनि उनाव जोंहा जोबोर माने मोजां जादों आरो